हमारे इस्लाम धर्म में विवाह के समारोह में ज्यादा ताम झाम नहीं किया जाता है हमारे यहाँ निकाह पढ़ाया जाता है जिसे काज़ी साहब दुल्हा दुल्हन को आमने सामने बैठाकर पढ़ाते हैं जिनमें ये और कुछ लोग गवाह के तौर पर होते हैं की इन ये दोनों जो लोग हैं दुल्हा दुल्हन हैं ये एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए एक रिश्ते में बंधने वाले हैं और हमारे यहाँ यहाँ भी ज़्यादा ताम झाम नहीं किया जाता है सादगी से विवाह किया जाता है ना ढोल गाना बजाना ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं हाँ कुछ लोग होते हैं जो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अपने परिवार में अपने लोगों में मिल के मनोरंजन पैदा करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं और रीति रिवाज़ों को पूरा से पालन किया जाता है यहाँ दुल्हन को दुल्हे से नहीं मिलने दिया जाता है अपने अपने घरों में हर तरह की रस्में अदा की जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका पालन किया जाता है